ہلو ہلو السلام علیکم جی جی میں پٹنہ سے محمد نوید عالم بول رہا ہوں کیا میری بات پورنیہ ٹریول ایجنسی سے ہو رہی ہے جی میں پورنیہ آ رہا ہوں جی آج شام میں میں پورنیہ تشریف لا رہا ہوں خدمت کیا بس مجھے سیمانچل کے کچھ نامی غرامی علاقے کو دیکھنا ہے اور خوبصورت کلعے سب کو دیکھنے ہیں جو انگریزوں کے زمانے سے یہاں شاید ایک ہے بس اسی کو دیکھنے کے لیے ہم لوگ پانچ دوست پورنیہ تشریف لا رہے ہیں آج شام میں تقریباً رات کے نو بجے تک میں پورنیہ اتر جاؤں گا جی جی تو دو گاری کی کوسٹ کتنا پرے گا اچھا ہے تو آپ کے جو ڈرائیور ہوں گے وہ شراب کے نشے میں تو گاری نہیں نہ چلائیں گے جی اچھا

تو آپ کے پورنیہ میں ہوٹل کا کیا چارج ہے اچھا تو اور بتائیے نعمت اللہ بھائی اس کے علاوہ اور کوئی گھومنے کا جگہ آپ کے علاقے میں ٹھیک ٹھیک ان شاء اللہ ٹھیک ہے السلام علیکم اللہ حافظ